میم آپ سبزی والے کے یہاں سے بات کر رہی ہیں میرے کو سامان چاہیے تھا میم میکو کچھ تھوڑا سامان چاہیے تھا تو کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے یس میم میکو گاجر چاہیے تھے اور ٹماٹر ایک کلو آلو گوبھی اور ہری مرچ چاہیے ہری مٹر چاہیے تھی میم میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا سب کچھ ہمیں تازہ مل سکتا ہے تازہ ملے گا کوئی شکایت میم دیکھیے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کیونکہ کھانے کی چیز ہے سبزیوں میں ہم وہ سامان خراب نہیں ہونا چاہیے پیٹ میں جاتا ہے پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے میم گاجر کے ریٹ کیا ہیں اور ٹماٹر اچھا اور میم ایک کلو آلو کتنے کے پڑیں گے میکو اوکے اور گوبھی اور ہری ہری مٹر اوکے میم دیکھیے میں بس بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ سامان تازہ ہونا چاہیے میکو شکایت نہیں چاہیے بس یس اسی لیے آپ کو کال کری ہے اوکے اوکے میم اور میم آپ کب ہوم ڈلیبلی کرتے ہو میم اچھا میم کتنا چارج لگے گا ہوم ڈلیوری کا لگ بھگ اچھا

اوکے میم ٹھیک ہے میم میں دکان پہ آتی ہوں پھر آپ میکو سامان دے دیجیے گا یہ سب اوکے تھینک یو میم